हमारे देश की शिक्षा प्रणाली अन्य देश की शिक्षा प्रणाली से तुलना की जाए तो बहुत थोड़ा अंतर तो है हमारे देश में है न कि जैसे कोई अलग कोर्स करना चाहता है शिक्षा को लेके तो हमारे देश के लोगों को विदेश जाकर पढ़ाई करके आना पड़ता है जैसे कोई इग्जाम्पल बताऊँगी मैं डॉक्टरी कोर्स है है न की डाक्टर बनाना है किसी को हमारे देश में उसका उतना अच्छा अभ्यास नहीं कराया जाता है जितना दूसरे देश में इसका अभ्यास कराया जाता है इसीलिए हमारे देश में जो डॉक्टर और ईलाज़ को देखा जाए तो बहुत ही पिछड़ा हुआ है कोई कि किसी को किसी बीमारी का पता ही नहीं होता डॉक्टर लोग कुछ बता देते हैं और उसको बाद में है और उसको बाद में निकलता कुछ है इग्ज़ामपल के लिए मैं बताऊँगी मेरे घर पर मेरे कजन था उसको टी वी की बीमारी थी ही नहीं ठीक है लेकिन उसको डॉक्टरों ने बताया की इसको टी वी की बीमारी है तो इस कारण से उसको इतनी दिक्कत हुई वो टी वी की दवाई खा रहा था और जब उसको टी वी थी ही नहीं तो वह उसको तो बहुत प्रॉब्लम होती वह आज भी एक पेरालेसिस पर यानि की जो मरीज होता है वह बन कर अपना जीवन यापन कर रहा है तो यह हमारे देश की जो शिक्षा को लेकर जो गुणवत्ता शैली है न यह सच में बहुत ज़्यादा सोचने लायक ही है और हमको इस पर विचार करना चाहिए कि इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए ताकि आने वाले ज़माने में हमारी जो अच्छी अच्छी पीढ़ियाँ आएंगी बच्चे आएंगे जो विद्या अध्ययन करके हमारे देश को अच्छा नाम रौशन करेंगे तो उसके लिए बहुत ही सोचने लायक का यह विषय है हमारे लिए तो इस पर विचार विमर्श तो ज़रूर होना चाहिए